हाँ नमस्ते आप कौन बोल रही हैं मैम हाँ हाँ हाँ यहाँ पर कई इस्टेप के बाल कटनी कटिंग होती है और कलर भी होता है आप जैसा कहेंगी वैसे बाल की कटिंग हो जाएगी और कलर भी हो जाएगा तो जिस कलर में आपको करवाना है वैसा आप बताइएगा

हाँ हाँ वह भी हो जाएगा अब जैसा कहेंगी बिच ब्लीच भी हो जाएगा और बाल की भी कटिंग होती है अच्छे अच्छे इस्टेप में बाले यू कटिंग में कहनी भी कटिंग में कहेंगी बॉय कटिंग में कहेंगी सारे इस्टेप में बाल कटते हैं

ब्राउन ब्लैक

जैसा कलर कहेंगी वैसा हो जाएगा ब्लैक करवाना है कि ब्राउन हाँ हाँ ठीक है और शेप किस कटिंग में कटवाना है यू या भी हाँ तो ठीक है हम कट में कट फेसिअल और ब्लीच भी करवाना होगा तो करवा लीजिएगा ब्लीच आप कह रही थी फेसिअल भी हम करते हैं हाँ हाँ तो ठीक है छु फेसिअल भी करवा लीजिएगा थोड़ा महँगा पड़ेगा हाँ फेसिअल का हाँ कम से कम पाँच सौ से हज़ार रुपये तक का कर दूँगी ठीक है जूड़ा उड़ा बनवाना होगा तो दो सौ रूपये पर जूड़े का लेती हूँ उतना में ब जूड़ा बना दूँगी और फेसिअल भी कुछ कम करके आपका कर दूँगी दो चार दस देंगी तो उसमें हो जाएगा हाँ हाँ कितने लोग हैं आपके यहाँ हाँ तो चलिए ठीक है उसी में कम बेशी करके दे दीजिएगा हम कर देंगे चलिए ठीक है हाँ आप डेट तरीख़ बता दीजिएगा ठीक है हम कर देंगे डेट पर आकर नमस्ते